जानायाथ' दावराव दावसिया जालायखायो सोरबा माबा मोननाय सोरबा माबा मोनै बिदिया जालायबाय थाखायो आंथ' जेबो मिथिया जोंहा ओरैबो गैया ओरैबो गैया गेजेरनि मानसि मावनानै जालाबायग्रा जाम्बा जाम्बि जों जेबो मिथिया जालायग्राफोरा जालायबाय थायो मा मा जालायलायो जोंहा मालाय जानायनि दोहौ जानानै खारला बायनाङो एखमब्ला एखमब्ला माबा लालाबायनानै गावसोरजों गावसोरसो जायो जानायालाय ओंखारलायग्राजों ओंखारलायग्रा एखमब्ला जौवा लोंनोसै बिदिनो दावरावा जानोसै बेहाबो गावसोरनिखौ मोजां होनजानो लुबैयो बिसोरहाबो गावसोरनिखौ मोजां होनजानो लुबैयो जोंहा जाम्बा जाम्बिआसो दिग्दार जानोसै बिसोरनि दावराव दावसि जाब्लाथाय बागसु माबा माबिनो जि जोम लानानै खारला बायनांसै भट सौफैब्ला भट जानोसैसोलाय दावराव दावसिया जालायबाय थाखायो इसे इनैया बिदियावनो इसे इनै जालायग्रोनोसै लासैनो बारायलांनोसै जौ फेब्लाथाय जौ लोंब्लाथाय बिदिनो गन्दगल जालायबाय थायो पार्टि जों पार्टि नो नायलायलायनो हाया नङाब्ला बर'जों बर'सो जों मोनथिया आंहाथ' जाम्बा जाम्बि जोंहाथ' जेबो मोनथिया बिसोरनि दावराव जानायावनो थानो सुखुयैनि खारला बायनांनोसै एखमब्ला माबानोसै जौ फेब्ला बयबो गावबागावखौ देरहाजानो लुबैयोब्ला बिदिनो जायो